हँ हम बहुत जगह पार्टिसिपेट कयने छियै जेनाकि इसकुलमे कॉलेज मे आओर फेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आओर जायमे कि हमरा ढ़ेर सर्टिफिकेट मिललै मैडल मिललै तऽ हमरा पोएम लए मिललै जेनाकि हम पोएम सब लिखैय छियै आओर फेर ओतय जा कऽ बाजै पड़ै छै हँ पोएम सब बाजै पडै छै तऽ ओहि लए हमरा अवार्ड सब मिललै आओर फेर डांसिंग मे भी हमरा अवार्ड सब मिललै हम गाना भी थोड़ा गाबि लैय छियै तऽ गीतो लए हमरा अवार्ड सब मिललै आओर भी किछु किछु टेक्नोलॉजी लए हमरा अवार्ड सब मिललै आओर ओहि पर हमरा बहुत गर्व छै